हेल' औ अ

ए खामानियाथ' दंनाया दं खिन्थु नोंबा मा मा खामानि रोंगौ ए मा मा रोंगौ देलाय बुंसाय माने खामानियाथ' जोंनिया मानसिफ्रा मावग्राया दंखाजोबो खिन्थु ओंखाम संनायाव एसे ओंखाम संग्राया बारा गोरों नङानालाय ओंखाम संग्रा गोरों नांगौ माने बे ओ खामानियाथ' गैला बे ओंखाम संनायखौल' दा नांथ'गौ गासैबो ओम खामानिया माने खामानिया जि दङ बिसोरो माने दंखाजोबो आरोना माने ओंखाम संग्रायाबो दङमोन दंनाया खिन्थु एसे मा बारा मोजां संनो रोङा बियो माने

ए ए बिसोरथ' दंखायो दा बिसोर थाखानायखौथ' जोङो होखारनो हाला माने दा आंहा माने एसे संनाय खावनाय बे जानाय लोंनाय बेदर फिसाया संनायाव एसे कमप्लेन्ट फैदोंनालाय मोनब्ला आङो बे बेदर फिसा संनो औ औ मोजां नांगौ बेदर रोङा रोङा औ कमप्लेन्ट फैदों ओंखायनो दा आङो औ औ दा औ बुकिं जाखाजोबनाय दंखाजोबो माने बे ओ बेदर संनो रोङानालाय बेदर ना आरि बायदिसिना संनायाव एसे कमप्लेन्ट फैबाय थादों ओंखायनो दा आंनो मोनब्ला बेदर फिसा ना बेदर संग्रा मोजां संग्रा मोनब्ला नांगौ आरो जुदि संनो रोंगौब्ला फैनो हागोन औ औ

औ बेथना दे जागोन दे जायखिया नोंनि संनायनि सायावसो बेथनखौ नायनानै होसिगोन ओ औ संनायनि सायाव खिन्थु बिदिनो संनो गोरों होननानै फैयो ए

ओ ए दे दे दे बिदिब्लाथ' मोजां बेथनखौ इसे नायना होजागोन दे दे फैदोल' ओ दे